वैसे तो भारत में चाय काफ़ी पसंद है हर कोई चाय पीता है हम हमारे यहाँ पे हमारे घर पे भी काफ़ी लोग चाय पीते हैं जो हमारे हाथ से चाय पीते हैं उनको हमारे हाथ से ही चाय पसंद है तो मैं अपना चाय बनाने का विधि बताता हूँ हम लोग पहले अदरक और दूध और इलायची ये तमाम प्रकार का जो है चीज़ें हैं डालते हैं चाय बनाते हैं

हमारे बोस भी चाय का बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे आठ दस बॉस हैं उनको चाय बहुत काफ़ी पसंद है उनको चाय हम भी हमारे हाथ से ही पसंद है हम लोग चाय काफ़ी अच्छा बनाते है और चाय को जितना जितना पावर दूध में बनाना चाहिए जादातर टेस्टी होता है ज़्यादा पानी से चाय थोड़ा फीका लगता है और आदमी को चाय नॉर्मल मीठा की चाय पीना चाहिए कम मीठे की चाय पीना शरीर के लिए अच्छा भी होता है कोई कोई तो चाय फीका भी पीता है कोई कोई ज़्यादा मीठा पीता है हमारे बॉस तो नॉर्मल मीठा पीते हैं हमारे एक बॉस ऐसे हैं जो बिल्कुल फ़ीका पीते हैं कोई कोई ऐसे हैं जो बिना दूध का चाय पीते हैं उनको भी मैं चाय बना के दे देता हूँ अच्छा चाय बना के देता हूँ नीबू डाल के चाय बनाता हूँ नीबू चाय पीते हैं